بھارت میں سفر تو سستا ہو گیا ہے پر امیر لوگوں کے لیے ہوا ہے ابھی بھی ایک جہاز کا ٹکٹ دس ہزار سے کم کا نہیں آتا ہے تو کچھ سستا نہیں ہے لیکن جس کے پاس پیسے اس کے لیے تو سستے ہیں اور بہار میں جیسے کہ بھارت میں ریل کا ٹکٹ سستا ہے میرے انداز سے اور آٹو کا بھی سستا ہی ہوتا ہے اور سستا جس کے لیے اس جس کے پاس پیسے اس کے لیے جہاز بھی کا ٹکٹ بھی سستا ہے جس کے لیے نے نہیں ہے تو وہ ان کے لیے تو مہنگا ہی ہے اور ابھی آج کل تو جیسے کہ دہلی ہو ادھر ہو ممبئی ہو سب میں آٹو کا کرایہ سستا ہی ہے جیسے کلو میٹر کے حساب سے چلتا ہے تو دس روپئے پانچ روپئے لیتا ہے ایک پانچ کلو میٹر دور چھوڑ دیتا ہے اور جہاز کا ٹکٹ تو دس ہزار سے ہی اشٹاٹ ہوتا ہے تو جس کے جو غریب لوگ ہے وہ تو سفر نہیں کر پاتے جہاز کا جو جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ تو اکثر ہی جہاز کا سفر کرتے دہلی بھی جاتے تو جہاز سے ہی جاتے ہیں اور جو یہاں ہم مطلب بھارت میں جو ادر کنٹری جاتے ہیں تو تب اپنا پیسے لگا کے بیس تیس ہزار کا ٹکٹ آتا ہے اس سے جایا جاتا ہے تو کچھ سستا نہیں ہے ٹھیک ہی ہے زمانے کے حساب سے